ایسے بہت سے آلات ہیں جن كے ساتھ سنگیت گایا جا سكتا ہے جیسے گٹار ہو گیا طبلہ ہو گیا فلوٹ ہو گیا اور ڈرم ہو گیا بہت ساری چیزیں ہو گئیں جو چیزیں استعمال كی جا سكتی ہیں سنگیت كے دوران پر اور اس سے اچھے اچھا سنگیت گایا جا سكتا ہے اور سنگیت زیادہ تر تو یہی رہتا ہے كہ سنگیت بنا انسٹومینٹ كے زیادہ صحیح رہتا ہے لیكن كچھ لوگ ہیں جن كو آلات كے ساتھ زیادہ اب پسند رہتا ہے سنگیت سننا تو ان كے لیے بہت سارے آلات بنائے گئے ہیں جو آپ كو اچھے اچھے سانگ اچھا اچھا سنگیت بنا كر دے سكتے ہیں آپ كو اچھے اچھے ٹیون بنا كر دے سكتے ہیں كوئی دقت اس سے ہوگی نہیں آپ كو بہت اچھی اچھی ٹیون بنا بنا كے آپ اچھے اچھے گانے بنا سكتے ہیں كوئی مسئلہ نہیں ہے اس چیز میں اور اگر میں اگر گانا بنانا چاہوں تو میرے لیے بہت زیادہ كچھ نہیں چاہیے مجھے ایک گٹار اور ایک مائک چاہیے جو بہت زیادہ ہی مطلب سفیشینٹ رہے گا میرے لیے ایک سنگیت كو بنانے كے لیے اور كسی زیادہ اس چیز كی ضرورت ہے نہیں كیوںكہ سنگیت ہوتا ہی ہے بنا انسٹومینٹ كے بولے جانے والا سنگیت مطلب جو منہ سے آرام سے دھن نکال سکو لیكن كچھ لوگ ہیں جو پسند كرتے ہیں تو ان كے لیے ہم گٹار ہو گئی یا مائک ہو گیا بہت ساری چیزیں ہیں جو استعمال كر سكتے ہیں تو میں اپنے لیے ایک گٹار اور ایک مائک ہی یوز كرنا زیادہ پسند كروں گا ایک سنگیت كو بنانے كے لیے یا ایک سنگیت كو گانے كے لیے